ہلو ہاں جی میم جی مجھے جو ہے میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں ایکچولی جو ہے نا میں جاب کے ریگارڈنگ بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے میں نے جو ہے نا مجھے میں نے جو نا چھ مہینے کا ڈپلوما کر رکھا ہے اور ایم بی اے کر رکھا ہے میں نے اور مجھے جو ہے نا مجھے جو ہے نا میم اپنے لکھنؤ کے نیرسٹ سے نیرسٹ کی مجھے جاب چاہئے مطلب آس پاس ہی جاب ملے

اس میں کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا میم

ہان جی میم اچھا میم ہان جی میم اور ٹائمنگ کتنی ہوگی اس کی ہان جی

اور

اچھا ہان جی اوکے میم اوکے